ओमकार गैरेज़ से बात कर रहे हो आप जी भैया मुझे अपनी बाइक की मोडिफिकेशन करवानी थी अभी भईया मेरी बाइक हीरो होंडा है उसको मॉडिफाई करवानी है थोड़ी जी भइया थोड़ा तो पुराना ही चाहिए मतलब बस ये है कि अपने हिसाब से थोड़ी पुराने में कर दें आप तो अच्छा ओल्ड लुक आ जाए बस बाइक में थोड़ा जी भइया जी भइया हाँ हाँ नहीं भइया नहीं भइया इंजन तो वही रहेगा इंजन को नहीं मुझे खुलवाना है नहीं कुछ इंजन बहुत सही है उसका गाड़ी की भैया कलर तो काला ही चाहिए हमें वो अच्छा लगता है जी भइया जी भइया जी भइया जी भइया जी भइया जी भइया जी भइया जी भइया भइया मैं ये पूछ रहा था इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाएगा बाइक को मॉडिफाई करवाने में भैया फिर भी मोटा मोटा बता दो कि वही जी भैया जी भैया जी भईया जी जी भईया बिल्कुल बिल्कुल बस मैं वही चाह रहा था कि कम से कम खर्चे में थोड़ा अपनी बाइक मॉडिफाई हो जाए जी भइया तो मैं ऐसा करता हूँ कल आ जाता हूँ भईया आपके पास जी भैया जी जी भैया धन्यवाद भैया